शर्ट हमर जे छै न पहिनलू तऽ बहुत बढिआँ लागल मगर जब दू चारि बेर धोलू तऽ रंग उखरि गेल एहिसँ हमरा बढिआँ ना लागल